गॅली बिनरूय ही कार ही कार चायनान प्रोड्यूस केल्या ही कार जायत्यो रंगाची आसतात ही कार भुरग्यांक खूब आवडटा ही कार खूब म्हारगूय आसता तरणाटे भुरगे ही काराक पिशे आसतात डिएस फायव ही कार ऑटोमॅटीक आसा ही कार फ्रांसांत प्रोड्यूस केल्या ही कार टू ठावजन इलेवनान प्रोड्यूस जाल्ली ती खूब सुंदर आसा आक्षम ही कार फ्रांसांतूच प्रोड्यूस केल्या ही कार लायसन्स फ्री कार जावन आसा थाका लायसंस लागना ही कार खूब सुंदर आसा ही काराक थरनाटे भुरगे फाटीं पडल्यात ताका लायसंस ना म्हणून ही काराक खूब आवडटात ही कार फोटी फायव किलोमिटर वसूंक शकता